साढे इद्धर ग्रां बिच्च जेह्ड़ी मतलब कि हैल्थ केयर ऐ जि'यां कि कोई मैडिकल दी स्हूलतां ऐं हैं पैह्लें इद्धर कुछ बी निं ही साढ़ा छोटा जेहा ग्रां हा बैसे ग्रां ते काफी बड्डा ऐ पर साढे इद्धर इन्नी जैदा स्हूलतां हैन्नी ही मतलब जिन्ना कि कोई मैडिकल दी कोई बुड्ढा जां कोई बजुर्ग जेह्ड़े बमार होंदे ऐ जां कोई प्रैग्नैंट लेडी ऐ ओह् बी ओह् हास्पिटल इद्धर है गै लाग्गै छोटा ऐ ब्रांच ओह् फिर सानूं जम्मू जां दूर साढा रैफर करदे हून ते चलो साढा गौरमैंट ने साढ़े इद्धर एम्स काफी बड्डा एम्स साढ़े इद्धर बनी गेआ ऐ हून ते थोह्ड़ी दकान बगैरा बी है ताकि हून सानूं इन्नी जैदा जरूरत ते नेईं पैंदी ऐ पर फिर बी जो जरूरत बड्डी बड्डी मतलब कि जि'यां कि पर सानूं कुछ कोई जैदा लग्गी जाए जां कुछ बी होई जाए ते एह् हैन्नी दिखदे सानूं सिद्धे सिद्धे बाह्र बाह्र भेजदे जि'यां कि जम्मू जां फिर कुछ बी ऐ दूर दूर जाना पैंदा ऐ इस करके इद्धर जेह्ड़ी मैडिकल दी स्हूलतां हां पैह्लें ते घट्ट ही ब्हौत घट्ट ही हून बी बनी दी गौरमैंट ने सानूं अच्छा प्रोजैक्ट देई ओड़े दा ऐ इद्धर कि जेह्ड़ी साढी इद्धर मतलब कि एम्स लाग्गै आई गेदा ऐ सिर्फ एम्स दा इक फायदा सानूं एह् केह् ऐ कि चलो फायदा जेल्लै असी बाह्र जंदे हे अगर सानूं कोई बड़ी बड्डी लग्गी जंदी ही जां कुछ कोई बड़ी कोई टैक बगैरा जां कुछ होई जंदा हा ओह् चीजां हून बंद करी ओड़ी दियां मतलब कि हून अहें जेह्ड़े बी करने होन्नें ओह् साढ़े एम्स लाग्गै आई गेदा अजें फिलहाल शु शुरू ते इन्ना खास होएआ हैन्नी ऐ पर जो बी जो बी है कि हून साढ़े समां लाग्गै आई गेदा ऐ हून अस हर इक चीज जेह्ड़ी एह् एह् ऐ कि साढ़े लाग्गै ऐ अस जित्थै बी जन्ने आं स्हूलत सानूं थ्होई जंदी ऐ रेही गल्ल इद्धर कि कोई जि'यां कि ला जि'यां ना मतलब कि कोई जनानी ऐ जिसदे बच्चा होने आह्ला ऐ उस्सी मतलब कि राती साती अगर कोई जैदा बमार होई जाए उस्सी अस हैन्नी मतलब कि इद्धर ओह् करने होन्नें ओह् सिद्धे सिद्धे जम्मू गै जाना पैंदा ऐ इत्थै कोई ओह्कड़ी स्हूलतां निं हैं ताकि जि'यां साढ़े ग्रां च कि मतलब कि कोई लाग्गै ओह् मतलब बिल्कुल लाग्गै जेह्ड़ी ओह् हास्पिटल बगैरा थ्होऐ सानूं फ्ही अस दिखचै कि ओह् अस अपने लेइयै जाचै उ'नें गी जां डलीबरी डलीबरी इत्थै बड़ी घट्ट होंदी ऐ ते इद्धर है गै निं ऐ कुछ स्हूलतां इस करके इद्धर बड़ी जैदा घट्ट होंदी ही हून गौरमैन्ट ने ओह् सानूं देई ओड़ेआ एम्स ते पता निं एम्स ते अजें ते फिलहाल इन्ना खास स्टार्ट ते नेईं होएआ ऐ पर फिर बी ठीक ऐ कि एह् सानूं गौरमैंट ने एह् चीज देई ओड़ी ऐ बाकी जेह्ड़ी कोई कैंह्दे कि मै मैडिकल केयर मतलब कि कोई बी केयर ऐ ओह् ठीक ऐ अस दिखदे रैह्न्ने ऐं कि अच्छे तरीके कन्नै सानूं सब कुछ मिली जाए अहें एह् चाह्नें आं कि जेह्ड़ी साढ़े इद्धर लाग्गै जेह्ड़ी चीज ऐ सानूं अच्छा मिली जाए सानूं एह् स्हूलतां मिली जाए कि अहें दिक्खियै कि ठीक ऐ साढ़ा कम्म काज जेह्ड़े कि कोई बजुर्ग बमार होई जाए जां जे कोई बजुर्ग बमार होई जाए जां फिर कुछ कोई जनानी कोई बच्चा कोई अद्धी राती बीमार होई जाए ओह् साढ़ी समझो लाग्गै अच्छी जैदा स्हूलत होनी चाहिदी कि अस उ'नें गी कुतै बाह्र लेइयै नेईं जाने पवै असें लाग्गे गै सब कुछ एह् कि जल्दी ट्रीटमैंट होए इ'यां रोड़ पर ऐक्सिडैंट होई जंदे है नी मतलब कि उ'नें गी कुतै कुतै दूर दूर भेजने बाह्र भेजना पैंदा उ'नें गी उं'दा लाज कराने गी जिन्न तक्क उ'नें गी बाह्र भेजदे उन्ने तक उं'दे बचैरे इद्धर गै दम कड्डी जंदे इस्स बास्तै अस चांह्दे हे कि साढ़े लाग्गै कोई ऐसी चीज आई जाए जिस जेह्ड़े साह्नू साढ़ी मैडी मै सानूं जेह्ड़ी बी साढ़ी कोई बीमार होऐ जां कोई लग्गी जाए कुसै दा ऐक्सिडैंट होई जाए जां छोटा बच्चे गी लग्गी जाए कोई जनानी कोई जैदा प्रैगनैंट जि'नें गी बच्चा होने आह्ला जैदा जैदा कोई सीरियस होई जाए ओह् सब ओह् उद्धर गै र'वै एह् दिक्खै कि नेईं यार कि साढ़े लाके आई गेदा ऐ अस बी एह् चाह्न्ने आं कि साढ़े लाग्गै हून चलो आई गेदा ऐ र बो गौरमैंट ने सानूं ब्हौत अच्छी चीज देई ओड़ी दी जेह्ड़ी सानूं लाग्गै मिले जे पैह्लें ही जेह्ड़े बाह्र लेइयै जंदे हे जेल्लै इद्धरूं इद्धर साढ़े इद्धर जेह्ड़ा ग्रां च जेह्ड़ा साढ़े इद्धर मेन सिटी बिच्च हास्पिटल ऐ ग्रां बिच्च ते चलो कुछ निं ऐ ग्रां बिच्च ते छोटी मोटियां दकानां ऐं कि जे राती बंदा कोई बुखार बुखूर होई जाए ओह् चलो इन्नी हारी ऐ कि ओह् ओह् दिंदे ऐं दोआई कोई आखै कि इन्नी जादा ओह् हैन्नी ऐ इ'नें खाल्ली उ'ऐ दिक्खने कि ठीक ऐ हून एम्स साढ़े लाग्गै आई गेदा ऐ साढ़े सिटी च पर पैह्लें जेह्ड़ी उद्धर बी जेह्ड़ी साढ़ी सिटी बिच्च बी हास्पिटल बगैरा होंदे हे ओह् बी हास्पिटल च जैदा दिखदे हैन्नी हे मतलब कि जैदा सीरियस बंदा हैन्नी दिखदे ओह् अग्गें भेजी ओड़दे बाह्र भेजी ओड़दे पर एह् कोई गरीब बंदा होंदा ऐ कोई कुछ होंदा ऐ एह् जेह्ड़ा मतलब कि नेईं बाह्र जाई सकदा जेह्ड़ा नेईं ऐफ्फर्ट करी सकदा बाह्र जान बास्तै ओह् सब कुछ अस इद्धर दिक्खने ऐं कि कि अस चांह्दे हे कि साढ़े लाग्गै कोई चीज आवै जेह्ड़ी लोकें गी मैडिकल मतलब कि सेह्त बास्तै ठीक होऐ लाग्गै जेह्ड़ी चीज साढ़े कोल होग अस ओह् चीज गी दिखचै दिखचै समझचै कि अस आखचै कि नेईं एह् चीज ठीक ऐ अस दिक्खा दे हे कि भला एह् कम्म होऐ कि जेह्ड़ी लोक औंदे ऐ लोक दिखदे ऐ कि भाई में कोई ऐसी गरीब बंदा होंदा जिं'दे कोल गड्डी तक्क निं होंदी ऐ ओह् राती बमार होई जंदा कुस्सी राती आखना म्ह्ल्ले बिच्च मतलब कि खुद चलियै जेह्ड़े बचैरा लेइयै चली जाए अस चांह्दे कि थोह्ड़ा लाग्गे साढ़े कुछ आई जाए पर हून गौरमैंट ने ब्हौत अच्छा देई दित्ते दा ऐ सानू इद्धर लाग्गै एम्स एम्स मिली गेदा ऐ हून अजें फिलहाल थोह्ड़ा शुरू निं होएआ ऐ कि चलो साल छे म्हीने साल दे अन्दर शुरू होई जाग अस जागे इद्धर साढ़े जेह्ड़े ग्रां दे लोकें गी बी फर्क पैंदा ऐ ग्रां दे लोक बी जाग दिखग सुनग कि सानूं लाग्गै मिली गेआ जेह्ड़े लोग जेह्ड़े गरीब ऐ उ'नें गी बाह्र जाने ई नेईं होग हर बंदा बचग हर बं बंदे गी एह् सोच्चेआ जाना कोई कुसै गी एड्डी बड्डी बमारी लग्गी जंदी जेह्दा इद्धर इलाज निं होंदा निक्के मुट्टे हास्पिटल च लाज निं होंदा उ'न्दा बड्डे बड्डे ट्रीटमैंट चलदे चलो अस चांह्दे हे कि एम्स हून लाग्गै आई गेआ हून हर इक चीज सानूं जल्दी थ्होई जाग थोह्ड़ा टाइम लगग पर चलो हर इक चीज सानूं थ्होई जाग अस एह् चांह्दे हे बाकी इद्धर बाकी हून थोह्ड़ी ब्हौती चलो दकानां बगैरा बना दियां हून हर इक चीज दी तरक्की होंदी गै ऐ जेल्लै कोई ग्रां पैह्लें दे टाइम च ते हून दे टाइम च फर्क पेई जंदा ऐ हून लोक दिखदे कि भाई ठीक ऐ दिखदे कि एह् इन्नी सुबधा ऐ इन्नी सिन्त ऐ लोग दिक्खियै ओह् कम्म करदे ऐं अस बी कम्म करने ऐं अस बी इ'यै चीज सोचने ऐं कि चलो ठीक ऐ गौरमैंट दा शुक्रिया अदा करने आं कि उ'न्नै सानूं इन्नी अच्छी चीज देई ओड़ी दी ऐ जेह्ड़ा अस लाग्गै जन्ने आं जाइयै कुछ सेह्त कुछ बी ओह्दे बास्तै अपनी ओह् करचै ठीक तरीके कन्नै करगे कोई सानूं जरूरत जैदा कोई पौग ते उद्धर जागे उद्धर बोलगे कि सानूं इन्नी एह् प्राब्लम ऐ दसगे ओह् दिखग अच्छे गोरमैन्ट साढ़ी अच्छी हैल्प करदी ऐ गल्ल निं ऐ पर चलो पैह्लें पैह्लें सानूं बड़ी दिक्कत होंदी ही कि सानूं इद्धर निं सानूं बाह्र जाने पौंदा हा कोई इलाज करवान कोई इद्धर दा कोई पास दा जेह्ड़ा ऐ कि ओह् जाए कोई जंदा हा हून जिं'दा इलाज नेईं होंदा इद्धर फिर ओह् बाह्र जाना पैंदा हा किसै कोल पैसे होंदे हे किसै कोल नेईं होंदे हे हून दिक्खो कि हून किन्ना प्रो किन्ना ओह् चलदा ऐ किन्ना बनदा ऐ कि किन्ना साढ़ा बैसे ते अच्छा गै ऐ गौरमैंट ने सानूं हास्पिटल दित्ता ऐ लाग्गै एड्डा बड्डा एम्स दित्ता ऐ कि एम्स दी हून दिक्खो कि अस जागे उद्धर ते साढ़ा ट्रीट चलदा किन्ना चलदा ऐ किन्ना अच्छा ऐ बैसे सानूं बाह्र जान दी फिलहाल ते जरूरत पैनी निं चाहिदी बैहे ते हून ते काफी अच्छा ऐ